छा यार मोबाइल वरितो बि हितां वरितो लाजपत नगर रॉय मोबाइल वारे खां मोबाइल वतो वठी करे घर खणी आयो आहियां ॾिसां थो त चार्जिंग ई न थी थिए ॿ कलाक टे कलाक घटि में घटि चार्जिंग कई आहे हुन खां पोइ वरी हलायां थो त जेको आहे चार्जिंग वरी ख़तमु वरी ख़तमु अलाए सम्झ में नथी अचे अलाए कहिड़ो मोबाइल ॾई छॾियो अथई हिन न बैट्री चार्ज थी थिए टच स्क्रीन बि कमु नथी करे टे बारी त हुन खे लाहियां थो तॾहिं वञी करे हिकु बारी हुन जो कमु अचे थो छा कयां सम्झ में ई न थो अचे घड़ी घड़ी हैंग थो थी वञे अञा त कुझु विधो ई कोन्हे जॾहिं विझदमि त अलाए छा छा हालु थींदो अलाए कहिड़ो मोबाइल ॾिनो अथई यारु हिन रॉयल वारे सम्झ में ई नथो अचे छा कयां हाणे कुझु सम्झ में ई न थी अचे